पी टी उषा ने एक नेसनल गेम में अपना दबदबा क़ायम रखा है नेसनल और राज्य गेम में दबदबा क़ायम रखा है पी टी उषा सब से कम उम्र की खिलाड़ी है सोलह साल की उम्र में ओलंपिक में चयन हुआ था उनका प्रतिनिधित्व करने वाली भारत की सब से कम उम्र की महिला है और उस उम्र की महिला एथलीट बन गई थी जब कि एक खेलों में भारत दल के शामिल हुए और काफ़ी ज़्यादा उन इनवर्सिटी गेम से उनका चयन हुआ था स्कूल द्वारा और पी टी उषा एक शानदार खिलाड़ी हैं उन से हम यही सीखना चाहते हैं कि अपने जीवन में संघर्ष कर करते रहना चाहिए संघर्ष से कभी हार नहीं मानना चाहिए और खिलाड़ी खिलाड़ियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है दिन और खेल कूद करने से हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है मानसिकता भी ठीक रहती है हमारा सब सारे स्वस्थ शरीर रहती है और पी टी उषा ओलंपिक के सब से कम उम्र की खिलाड़ी हैं और उनका स्टेट लेवल और नेसनल लेवल ओलंपिक दोनों वो खेल चुकी हैं सब से कम उम्र उम्र के खिलाड़ी हैं वो और उन से हम लोगों को यही सीखना चाहिए कि कभी भी मतलब इस्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा क्षेत्र है इससे कोई भी मतलब ज़मीन से उठ कर चाँद तक जा सकता है लेकिन उस में संघर्ष भी और टाइम भी बहुत ज़्यादा स्पेन करना पड़ता है ऐसा नहीं है कि जैसे कि इस्पोर्ट्स रखा रखी रखाइ वो है कि मतलब जो भी हो